ہلو گڈ ماننگ سر سر کیا آپ یہ اسٹیشنری پہ سے بول رہے ہیں جی جی اچھا اچھا اچھا سر میں ہمیں تھوڑا سا سامان چاہیے تھا اسٹیشنری کا جی کتاب جیسے تھوڑی بہت کاپی وغیرہ چاہیے تھی پینسل اور دوات وغیرہ کٹر وغیرہ سب چاہیے تھے جی جی تو جی جی اچھا سر یہ جیسے اپنے پاس اے فور سائز کا جو پلین کاغذ آتا ہے ایک جو پلین کاغذ ہوتا ہے ایک طرف لائننگ بنا کے وہ بھی اویلیبل ہے اچھا اچھا جی جی سر بکس بکس وغیرہ بھی مل جائیں گی کیا اچھا اچھا اچھا کیا سر کیا ایک چیز اور میں پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کیا یہ آن لائن بھی کروا سکتے ہیں آپ کے جیسے اپن ہوم ڈلیوری کروانا چاہیں اگر گھر منگوانا چاہیں اچھا اچھا اچھا سر اچھا یہ ہمیں جو یہ سب چیزیں چاہیے تھیں وہ نیو اگروال جو کمپنی آتی ہوتی ہے ان ان کمپنی کی سب کاپی کتابیں چاہیے تھیں تو اسی کمپنی کی مل جائیں گی نیو اگروال کی جی اچھا اچھا اچھا تو سر میں پھر آپ کو آڈر لکھوا دوں اگر آپ آن لائن کروا دیں مجھے مطلب ہوم ڈلیوری کروا دیں تو جی سر یہ پینسل جو اپنی ہوتی ہے اس کی لکھ دیجیے آپ دس ڈبے ہوں جی جی اور اس کے بعد کاپی لکھ دیجیے آپ ٹو لائن والی بیس کاپی لکھ دیجیے جی بیس بیس جی اور سر اے فور سائز کا جو ہے اس کے تین پیکٹ لکھ دیجیے پیج اے فور سائز کا جو پیج آتا ہے پلین والا اس کے تین پیکٹ لکھ دیجیے جی جی اس کے بعد سر پین جو ہوتا ہے اپنا یہ یہ بلیک والا جو پین ہوتا ہے نب والا جو پین آتے ہیں اس کے اس کے لکھ دیجیے پانچ پیکٹ جی جی سر باقی سر میں یہ پوچھ رہا تھا کہ اپنا پیمنٹ کا کیا سسٹم رہے گا جی جی جی اسکینر وغیرہ ہے آپ کے پاس اگر چلیے چلیے چلیے چلیے جی جی جی چلیے چلیے سر شکریہ دھنیہ واد بہت بہت شکریہ آپ کا سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے